हाथायाव बायनाय सिफोरा जाहैबाय आखायजों दाजानाय आरो माखासे सिफोरा जाहैबाय मिसिनजों दाजानाय जायफ्रा आखायजों दाजानाय लुजानाय बेफोरो सियानो जाहैबाय गान्नाय एबा सिमुथ नुयो आरो दानायनि मजबुरिनि थाखायनो दामाबो गोबां जायो जेरै आखायजों दानाय सिफ्रा सानसेयाव गांफा हायो बेनिखायनो दामा गोसा जायो जायफ्रा मेसिनजों दाजानाय बेयो घन्टा गरे गरे गोबां सि ओंखारो बेनिखायनो दानि जुगाव आखायजों दानाय सिफोरखौ माखासे सुबुंफोरा दालिया नालाय बेनिखायनो जोबोद भेलु गोनां जायो बेनिखायनो दामफ्रा गोबाङानो जायो